चित्रकलेची जो सुरवात करता तेका सांगपाचे म्हटल्यार एकादो मुखवटो काडपाक जर तेणी घेतिल्लो आसलो जाल्यार तेचे कान नाक दोळे अशे कान्या काना कोपऱ्याक जे कितें आसा तें बारीकसाणेन लक्ष दिवचे पडटा जेणे करून तेची नदर किंवां जी दृश्टी म्हणटा ती वेवस्थीत मुखार पळयता अशी किंवां बाजून गेल्यार बाजुनूय पळयता अशी जे कितें हांव बारीकसाणेचो जे विशय सांगता तो प्रत्येकान लक्षांत घेवन ती कला काडली जाल्यार तरच ती लोकांक भावता